सर आपकी दुकान से मुझे सोना चांदी ख़रीदना था और सोने का क्या रेट चल रहा है अभी उसका क्या रेट चल रहा है अभी बासठ हज़ार और चाँदी का बहत्तर सौ और वह एक सोने का लॉकेट का कितना पड़ता है तो सिर्फ़ सोने की क़ीमत लगती है उसका बनाने का भी चार्ज लगता है अच्छा तो सोना यह क़ीमत में ऐड होता है कि वह अदर एक्स्ट्रा देना पड़ता है सोने के सोने के साथ उसमें ऐड हुआ रहता है कि एक्स्ट्रा देना पड़ता है एक्स्ट्रा में अच्छा अच्छा कहाँ पर दुकान है अच्छा जो जो सीधा जोहरी बाज़ार से

वो सिंघाचोरी मार्किट में दुकान है ठीक है आएँगे हमको सोना लेना है और वह चाँदी भी लेना था हाँ हैलो

हैलो हाँ बोले हैं तो कब तक मिलेगा कब आएँ कब आएँ अच्छा ठीक है